सिंधी साहित्य में केतिरियूं ई अलॻि अलॻि शाखाऊं आहिनि जीअं त आखांणी भॻत सत्संगु छेॼ ऐं ॿेराणा कढणु इन खां सवाइ अलॻि किस्मनि जूं पोशाखूं पाईंदा आहिनि लजीज़ सवादी खाधा बि ठहनि था मतलबु हर मौके ते मौज अचे थी ऐं असां पंहिंजा रीतियूं रवाज़ काइमु रखी वेठा आहियूं